हैल्लो हांजी तुस कोई दुकाने उप्परा बोल्ला दे असें मखीर चाहिदा हा थोह्ड़ा नेहा चाहिदा कोई दो त्रै किल्लो हारा हां असें कदूं तकर बनी जाह्ग तुसें कल देऊड़ेओ हां थोह्ड़ा शैल गै देऊड़ेयो यरो खंड नि होऐ बिच मलावट नि होऐ असें अग्गे देनी दुकाना पर ठीक ऐ फ्ही कल औगे अस लेई जाह्गे आह्नियै ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अस कल औगे कल दुकानै उप्पर गै रोह्यो